जोंनि ओनसोलाव सुबुंफ्रा जानाय देहायारि सानस्रिफ्रा जाहैबाय जेनिफ्रायबो दै लामा नाला जेनिफ्रायबो थांस'नो हायै जायगा दै बोहैनो जायगा बेनि थाखाय थाम्फै थाम्ला जेनिफ्रायबो ड्रेन जाजोबनाय लेखा लेखा बेरा फारसे दै नाला बेनि थाखायनो जोंनि सुबुंनि देहायाव जेनिफ्राइनो मेलेरिया थाम्फै नि थाखाय जेनिफ्रायबो आंखाल जायैनांगौ भुगिनांगौ जायो ड्रेननिफ्रायनो ड्रेननिफ्रायबो थाम्फै थाम्ला सोमजियो आरो बेजों लोगोसे मानसिनि न'खरखौ जेनिफ्रायबो थाम्फैफ्रा अरनायनि लाहार फाहार खालामनायनि बेबस्था लायो मानो होमब्ला जोंनि जायगायाव सावस्रि बेफोरबायदिनिफ्रायबो फाहामनायनि सिखोन साखोननि थाखाय जेनिफ्रायबो राहा लामा जुथायनाय जायाखै मानो होमब्ला जों बिनि थाखाय अरायसम भुगिनानै दङ मानो होमब्ला जोंनि थाइफद कलेरिया मेलेरिया जानो थांगासिनो दङ मानो होमब्ला जोंनि जायगायाव जेनिफ्रायबो जेनिफ्रायबो सहाय सहजुग मोनैनि थाखायनो थाम्फै थाम्लाजों जों भुगिनानै दङ मानो होमब्ला ड्रेन ट्रेन होथेनाय नाला दै नाला थांगारनो हायैनि थाखायनो बे जिनिसा जाबोगासिनो दं मानो होमब्ला बे जिनिसा जाहाथे मोजाङै मोजां गाहाम हामलायथि हरलायलायो बयबो ड्रेन नालाफोरखौ साफा खालायलायोबा बयबो मोजां आराग्य' मोनगोन जोङो बेखौ सान्नानै अरायसम जों गोसोखाङो मानो होमबा जाहाथे मोजाङै मोजां बयबो मोजाङै मोजां जानो हायो बेनि थाखाय गाहाम हामलायथिनाय थाबाय